मेरे भारत के लोकप्रिय खेल कबड्डी क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन आदि हैं और हमारे यहाँ पर क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से ले कर बड़े बड़े लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं हमारे यहाँ जब भी कोई भी क्रिकेट होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ तक कि गाँव के बहुत सारे लोग जो बूढ़े से ले कर जवान तक आ के वहाँ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट के टूर्नामेंट भी बहुत होते हैं ताकि लोग क्रिकेट के प्रति ज़्यादा ही आकर्षित हों और क्रिकेट खेलें और हमारे यहाँ पर हॉकी भी बड़े मन के साथ खेला जाता है पर क्रिकेट हमारे यहाँ सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये इंटरनेसनल लेवल तक भी क्रिकेट हमारा बहुत पहले से पहुंच चुका है तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं एथलिट्स हैं जैसे कि विराट कोहली जिनका नाम आज सभी लोग जानते हैं वो बहुत बड़े एथलीट हैं जो कि भारत के और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ माने जाते हैं वो क्रिकेट खेलते खेलते आज अपने देश को प्रजेंट कर रहे हैं यह बहुत ही बड़ी बात हुई क्योंकि क्रिकेट पे प्रजेंट वो ख़ुद को कर रहे हैं और वो भी विश्व स्तर पर और वो भी सब से ऊपर हो हैं वो और इसी प्रकार हमारे यहाँ हॉकी भी बहुत पुराना खेल रह चुका है और हमारे प्रिय श्री मेजर धाम ध्यानचंद्र जी जो कि हॉकी के बहुत बड़े खेलाड़ी थे एक बार इंग्लैंड के साथ जब वो हॉकी खेल रहे थे तो उनकी इस्टिक की जाँच की गई थी क्यों क्योंकि वहाँ के इंग्लैंड के रेफरी को लगता था कि उनके स्टिक में कोई चुम्बक लगा हुआ है जिससे की गेंद उनके स्टिक्स से हट ही नहीं रही है वह इतना उत्कृष्ट खेलते थे कि उन के ऊपर सभी को संदेह हो जाता था परन्तु कितनी भी बार जाँच की गई कभी भी कोई चीज़ ख़राब निकली ही नहीं वो विश्व के सब से अच्छे खेलाड़ी के तौर पर माने जाते हैं और हॉकी वो जब भी खेलते थे तो सारे लोगों की निगाहें उन्ही पर ही रहती थी और हमारे यहाँ के और भी जो खेल हैं जैसे कबड्डी कबड्डी भी आज विश्व स्तर पर खेली जा रही है और हमारे यहाँ के जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं जैसे प्रदीप नरवाल जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कबड्डी के प्लेयर हैं वो इतनी ही चुस्ती के साथ कबड्डी खेलते हैं कि क्या कहा जाए वो हमारे देश को प्रजेंट करते हैं कबड्डी में और बहुत ही अच्छा खेलते हैं हमारे यहाँ पर गाँव में भी कबड्डी का प्रचलन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर लोग कबड्डी को बहुत ज़्यादा खेलते हैं अब यहाँ पर धीरे धीरे कबड्डी को और भी बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ कबड्डी की लोकप्रियता जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो और इसी तरीक़े से बढ़ती रहे और हमारे कबड्डी के जो प्लेयर हैं वो आगे बढ़ते रहें जैसे प्रदीप नरवाल जो कि आज देश को रिप्रजेंट कर रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ पर जो भी कबड्डी खेलते हैं जो उन में से उत्कृष्ट निकलते हैं वो हमारे देश को प्रज़ेंट करें और हमारे यहाँ पर बैडमिंटन भी पहले से बहुत खेला जाने लगा है हालांकि पहले बहुत बैडमिंटन प्रचलित नहीं था पर अब बैडमिंटन का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे हमारे देश की एक सानिया मिर्ज़ा जो बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी थीं उन्होंने हमारे देश को बैडमिंटन में बहुत ऊँचे स्तर तक पहुंचाया और चूँकि हमारे जो लोग होते हैं वो देख कर ही इन्सपायर्ड होते हैं तो सानिया मिर्ज़ा जी को भी देख कर बहुत लोग इंस्पायर हुए और जो कभी ये बैडमिंटन नहीं खेलते थे वो भी बैडमिंटन खेलने लगे क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अब इसके थ्रू आगे जा सकते हैं और वो लोग बैडमिंटन खेल के अब बहुत ही बैडमिंटन को प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि बैडमिंटन एक बहुत ही घरेलू खेल आप कह सकते हैं क्योंकि बैडमिंटन को कोई भी कहीं भी खेल सकता है उसके लिए ना बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होती है ना ही बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है तो बैडमिंटन का प्रचलन भी आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है